क्वेस्चनक हिसाबसँ कहय छै बिहारमे लोक अपन संस्कृतिक धरोहर संरक्षण कोना करैत छै बिहारमऽ तऽ लोक अपन अपन संस्कृतिक धरोहरक संरक्षक कऽ शिक्षोसँ करैत छै शिक्षाके बिना बिहारमे कोनो चीज नहि हेतय संस्कृतिक धरोहरकऽ लोक शिक्षासँ एहि दुआरे करैत छै शिक्षामऽ लोक ज्ञान अर्जन करैत छै सभ बात बुझैत छै बातमऽ संस्कृतिकसभ चीज भेटैत छै लोक अपन संस्कृतिक धरोहरकऽ छोड़यलऽ नहि चाहैत छै केओ भी अपन संस्कृतिक धरोहरकऽ छोड़यलऽ नहि चाहैत छै किआकि संस्कृतिक सभके अपन अपन अलग छै सभ अपन अपन संस्कृतिक मऽ रहै छै तऽ ओ अपन अपन करैत छै आओर दोसरो तरीकासँ लोक संस्कृतिक धरोहरकऽ संरक्षण करैत छै जेना संलग्नता बढ़ाबैत छै टेकनिकोसँ करैत छै टेकनीकमऽ लोग दिमाग अपन लगेलक एहिना कएकऽ दिमाग लगयकऽ अपन जेना तेना करलक